हय दर आयतारा गांवचो बाजार आसता ह्या टायमार सगळे गांवचे लोक आपली पीक घेवन येतात जशे की जावं ते मिरसांगो जावं आनी कितें जावं भाजयो जावं तशेंच लोक वेगवेगळी वस्तूय घेवन येतात जशे की जें आमी डेली वापरतात तें जावं आनी खुबशे लोक रोंपे हाडटात विकपाक जशे की जावं ते ज दसवंतीचें जावं ओर आनी कसलेंय फुलांचे जावं ऑर रोंपे इल्ले इल्ले तशेंच लोक खुबशे कपडेय विकपाक बसतात जावं ते भुरग्यांचे जावं व्हडल्यांचें आनी हे सगळें तुमकां खूब कमी दरान मेयटलें मेयटा खूब कमी दरान मेळटा तशेंच खुबशे खेळण्यो आमकां पळोवपाक मेळटा हे सगळे तुमकां खूब कमी म्हटल्यार कमी दरान मेळटा आनी हे सगळे बाजार दर आयतारा आमकां पळोवपाक मेळटा